हमरा यहाँ जे छै ने मछुआरा जाति छै यहाँ मछुआरा जातिके बोलै छै बिन्द यहाँ जादातर बिन्द छै आओर हमरा इस टोलामे दीवानगञ्ज दक्षिण टोलामे छी आओर फिफ्टी परसेन्ट यानि आधा जा आधा आधि जे छै मछुआरे जाति छै यानि बिन्द छै इसने मुख्य काम छै मछली मारना आओर बजारपर बेचना यहाँ बगलमे कोसी भी छै जकरा कारण कि यहाँपर ई सभ यहाँपर मछली मारैमे सहयोग मिलै छै आओर हमरा सनि बढ़ियाँ सभ दिन एक दादा परदादासँ हम लोग हमरारि मछुआरा जाति सनिसँ दोस्ती यारी चलिते रहलो छै इसिलियै हमरारि यहाँ ई सभ बहुत जादा समूह छै आधासँ मतलब कि पूरा टोलामे आधा जातिमे जनसङ्ख्यामे ओना आगे छै लेकिन कभी भी उल्टा पुलटा किसी प्रकारके बात नहि छै अइसँ हमरारिके जाति कुम्हार भी छी धानुक भी छी तेली भी छी आओर बिन्द भी छी मछुआरा तऽ इसिलिये हम यहाँ मछुआराके लिऽ कहि दिऽ एकरा ई जादातर एहि सनि मछुआरा सनिके लिऽ मुख्य त्योहार ओकर कहब इसनि अथी कहै छै कि कहै छै आहिरे हो विषहरि पूजा इएही हाल फिलहालमे ही छौ तऽ इएही विषहरि पूजा एहि सनि मुख्य रूपसँ मनाबै छह ई सभ विषहरि पूजा मेन मेन पर्व छै ऐसे तऽ दुर्गा पूजा भी सभ यहाँ बगलमे दुर्गा मन्दिर भी छै दुर्गा मन्दिर भीमे भी सभरे सहयोग रहै पूरा टोलाके सहयोगसँ दुर्गा मेला लागै छै लेकिन इसनि विषहारा पूजा एहि सनि वास्ते अहम रहै छै होइ छै